हेलनाइ जे छै ओना बच्चाके सिखाबैके लेल सभसँ जरुरी छै जे ओकरा बगलमे दू तरहके या तऽ टायर पर या केराके थम पर ओकरा सिखाएल जाइ छै ओकरा पकड़ि कऽ ओकरा सङ्गे हेलियौ आ ओकरा कहियौ टाँग पटकै लए धीरे धीरे धीरे ओ जे छै से अपन हेलनाइ सिख लेत आ ओ ओना ओकरा काँखमे जे छै दुटा डिब्बा बन्द डिब्बा कऽ के बाँधि दियौ ओ कखनो डुबतै नहि डिब्बा हेलैत रहतै ता तक टाँग पटकैत रहतै आ ओकरा हिम्मत आबैत रहतै भीतर जा तक हिम्मत एतै ता तक ओ चलैत रहतै फेर ओकरा घींच कऽ बाहर कय लियौ एहि स्थितिसँ ओकरा हेलनाइ तैरनाइ सिखाएल जा सकैया इएह छै तरीका